हेलो न्यूज़पेपर बॉय से लगा है मेरा काल हाँ मुझे आप से बस बोलना है कि आप जो पेपर दे रही हो ना वो थोड़ा बहुत देरी हो रहा है आप थोड़ा अगर सुबह के वक़्त में अगर दे देते तो हमें इतनी परेशान नहीं होना पड़ता मतलब जब हम चाय पीते हैं उस वक़्त तो हमें पेपर नहीं मिल पाता हम जब ओफीस चले जाते हैं उसके बाद हमें पेपर मिलता है आप की परिस्थिति भी हम समझ सकते हैं लेकिन आप और अगर शार्प रख लेते तो ये आसानी हो जाती है ना तो आप तो आप और शाप रखने के लिए कोशिश करिए और मुझे एक बोलना था और मुझे बोलना था कि आप बारिश के दिन में क्या हो रहा है ना जो पेपर आप दे रहे हो वो थोड़ा गीला हो रहा है जिसकी वजह से पेपर मतलब वैश्ट हो रहा है हम पढ़ नहीं पाते थे हाँ तो ये हो कर के अच्छा होगा और और एक मुझे कि आप हम हम मतलब हिंदी पेप्पर हम आप से लेते हैं लेकिन कभी कभी वो जो इंग्लिस पेपर होता है ना वो भी कभी कभी चले आते हैं मतलब हम उस दिन हमें हिंदी पेपर नहीं मिल पाता उस दिन हमें इंग्लिस का पेपर पढ़ना पड़ता है हाँ आप थोड़ा उन आपके स्टाफ को ज़रा बता देना कि वो थोड़ा मतलब उनके थोड़ा व्याहवार थोड़ा परिवर्तन करें उनका व्याहवार भी मतलब अच्छा नहीं है मतलब हम अगर ये प्रॉब्लम उनको बताएंगे तो बहुत हमें ही उल्टा हमें ही उनका उल्टा बोल रहे हैं कि आपकी ग़लती है मैंने कहा कि ऐसा क्या तो आप थोड़ा उन को व्यवहार थोड़ा परिवर्तन के लिए बोल देना नहीं नहीं ये सब परेशानी है तो आप इस इस सब को सुलझाइए आज के लिए मैं रखती हूँ आज आप ये सब सुलझाइए